नमस्ते मैम नमस्ते

पाइप वाइप लीक हो गई है कहीं क्या पाइप कहीं लीक हो गई है क्या पानी गिर रहा है तो जैसे पाइप लगाने कौन गया था जैसे हम आए थे या मैं जैसे हमारे मज़दूर गए थे ठीक है जैसे देखेंगे पूछे हैं जैसे मज़दूर को भेजे थे वो लोग कैसे लगा दिए उन से पूछें तो बताएं जैसे गलती तो है लेकिन जैसे अब मज़दूर गए थे कि हम गए थे कहाँ से बोल रही हैं ठीक है ठीक जैसे देखो पाइप वाइप तो हम लोग ठीक लगाए थे लेकिन जैसे कि अब यही नहीं जान पा रहे हैं मज़दूर गए थे कि हम गए थे जैसे अब ये नहीं पता है कि कौन गए थे लगाने ठीक है ठीक हम कल आएंगे देखेंगे पैसे की देख लीजिए आप भी कि जैसे ये ध्यान करिए कि हम आए थे लगाने कि हमारे मज़दूर गए थे हाँ अच्छा चलो ठीक है लेकिन जैसे भेजेंगे कल मज़दूर को भेजेंगे वो देख के आएंगे कि कहाँ लगी है पाइप कहीं जैसे कहीं लीक कर रही है कि क्या कर रही है कैसे नहीं नहीं भाई पैसा तो लेंगे अब दुबारा देखेंगे तो हम जैसे मज़दूर भेजेंगे तो हम अरे सर पैसा तो लेंगे ही भाई जैसे थोड़ा कम देना और क्या लेकिन जैसे पाइप जैसे जैसे पाइप कभी कभी हो जाता है गड़बड़ हो गई होगी कहीं या कैसे लीक कर रही है उसको देखने पर ही पता चलेगा चलो ठीक है ठीक है हम आएंगे तो तुम्हारे घर देखेंगे कैसे क्या हो रहा है भाई लेकिन ये है कि जैसे पैसा तो देना ही पड़ेगा जैसे पूरा ना दें लेकिन कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा जैसे भाई कुछ कम कर देना अब हमारे अब अकेले के वश का तो है नहीं जैसे हमारे मज़दूर आएंगे उनको भी पैसा देना पड़ेगा वो तो बात सही है आपकी लेकिन जैसे कभी कभी हो जाता है हमने नहीं पूरी ज़िंदगी भर की ज़िम्मेदारी ली है हाँ हाँ तो जैसे देना है जहाँ जैसे जहाँ पाँच सौ लग रहा है वहाँ ढाई दे देना कुछ तो देना ही है आधा तो दे ठीक है ठीक है नमस्ते